में नीलम देवी ऐं मेरा नाम ऐ नीलम देवी में रौह्ने आह्लीं आं रियासी डिस्ट्रिक्ट दी में सिलाई सिक्खी दी डिप्लोमा मेरे कोल ऐ फ्ही में इं'या थोह्ड़ा घरै दी गरीब ही में बैंक गेई इक्क भैया मिले उ'नें आक्खेआ कि इस सिलाई डिप्लोमा उप्पर लोन लैओ

में लैता सिलाई डिप्लोमा लैता बैंक गेई डाक्यूमेंट बनाए सारे उत्थै गेई ते उ'नें लोन दित्ता मिगी कोई पंजाह् ज्हार रपेआ कारोबार मेरा शुरू करने आस्तै ते फ्ही ओह् लोन लेइयै में मशीनां लैतियां थोह्ड़ा अपना थोह्ड़ा कारोबार अग्गें बधाया ते फ्ही में कोई तिन चार जनानियां रक्खियां उ'नेंगी बी थोह्ड़ा अपने कन्नै जोड़ेआ कि तुस बी मेरे कन्नै सिलाई करो ते प्ही ओह्दे परा गै असें ई इक्क सैंटर बी थ्होई गेआ गौरमेंट स्कीम दा ते दस्स जनानियां में होर किट्ठियां कीतियां ते उ'नेंगी सिलाई सिखाई थोह्ड़ा उटनेंगी बी अवेयर कीता की तुस बी थोह्ड़ा अग्गें बधो थोह्ड़े बड़ी गरीब जनानियां हियां उ'नेंगी आखेआ कि मेरे कन्नै सिलाई करो थोह्ड़ी हैल्प बी करानी ते थोह्ड़ा उं'दा बी किश बनी जाना ते फ्ही ओह्दे बाद केह् कीता साढ़े कोल हल्दी आह्'ली स्कीम आई हल्दी लाई असें उंदे च बी कोई असें जनानियां दा ग्रूप बनाया कोई दस्स बारां जनानियां दा ग्रूुप बनाया फ्ही भइया मिले साढ़े कन्नै प्ही जम्मू गे प्ही हल्दिया दा बीह् आह्नेआ असें फ्ही असें घर आह्नियै सारी लेडीज़ गी थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै असें बीऽ दित्ता एह् अपने अपने घर बीऽ लाओ एह् अपने अपने घर सारें जनानियें बीऽ लाया हल्दी असें खाद बनाई गोबर सारें गी सनाया कि इक्क खड्ढा बनाओ ओह्दे च गोबर पाओ ते अच्छी खाद बनाओ फ्ही असें ओह्दे च हल्दी लाई हल्दी अच्छी पैदा होई अच्छी बनी ते फिर असें दकानै पर बेची ओह्दे परा बी असेंगी थोह्ड़े पैसे थ्होए फ्ही ओह्दे बाद असें बधदे बधदे थोह्ड़े अग्गें गे उम्मीद दा बी साढ़े कोल ओह्बी उम्मीद दा बी भैया आए उनें उम्मीद कन्नै जोड़ेआ कि एह्दे कन्नै बी जुड़ो तुस इत्थें बी तुसें बड़े फायदे होने ते प्ही असें केह् कीता दस्स जनानियां जेह्ड़ियां साढ़ी हल्दी कन्नै जुड़ी दियां हियां असें उनेंगी गै उम्मीद कन्नै जोड़ेआ कि तुस इत्थें जुड़ो इत्तें बी तुसेंगी फायदा थ्होना इत्थै असें सारें जनानियें म्हीनै सौ सौ रपेआ जोड़ना दस्स बारहां जनानियां असें बाहरा सौ रपेआ असें उत्थें जमां कराना बैंक जाना जमां कराइयै फ्ही फ्ही असें बैंक आह्ले भैया असें उ'नेंगी मिलना थोह्ड़ा ग्रूप स्हेई चला दा लोन लैओ इसी बापस करो प्ही असें लोन लैने जनानियें गी बंडने फ्ही बापस करने फ्ही असें मतलब अपना थोह्ड़ा थोह्ड़ा इंया कारोबार साढ़ा चलदा रेहा कोई बमार होऐ उसी पैसे देई ओड़ने कोई कोई प्रेगनेंट लेडी होऐ उसी नुहाड़ी हैल्प करी ओड़नी ते इस बेल्लै पैसे उसी देई ओड़ने तूं अपना टाईम कड्ढी लै अच्छी तरह कन्नै अपना ग्रुप बी लाया प्ही ओह्दे बाद आई उज्जवला योजना गैस मिली असेंगी फ्री पर ओह्बी भइया होर मिले कि जाओ गैस मिलनी तुसेंगी ओह्बी अस जम्मू कोई तीन चार बार गे ओह्बी मिली फ्री गैस मिली असेंगी अच्छा ओह्बी चला दा ठीक